हेल' सार आङो बिलिफां ब्रह्म बुंदोंमोन लोखि बाजारनिफ्राय आङो माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन आरोना ओ भुपेन हाजरिकानि बागै जायखि जाया सल' मानि आं माबा मोनसे माने लिरनो नागेरदोंमोन बिनि सायाव बिनि थाखायनो बे भुपेन हाजरिका सारनि माने सल'फोर गोसोआव दं नामा एबा माबाफोर

उम उम

औ औ जागोन दे भिडिय'आव मोनगोन जागोन दे होमब्ला जागोन दे उम